मैंने जो मार्केट से चूड़ी खरीदी थी वह एकदम सही नहीं थी पहनते ही वह टूट गई और मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया और चूड़ी भी